समाचार सुनैमे तऽ नीके लगैया जे कि देश विदेशके समाचार सभके बुझैके इच्छा रहितै अछि तऽ देखै छियै तऽ देश विदेशके समाचार कहलकै जे कि अपना बिहारमे बँगालमे महाराष्ट्रमे जेतय जे रहै छै से चहुँदिसक समाचार सुनैमे हमरो नीक लगैत अछि जे कतय की भऽ रहल छै से घर बैसल टेलिविजन मोबाइल दुआरा पता लागि जाइत छै कि फल्लाँ ठाम ई भेलै फल्लाँ ठाम ई भेलै ईसभ सऽ समाचार देखैमे बहुत नीक लगैत अछि समाचार सुनैयोमे नीक लगैत अछि जे कि ओहिठाम सऽ डेली हमहुँ अखबार लै छी कुशल समाचार ईसभ देश विदेशक समाचार सभ फेर पता लगैया समाचारमे सुनै छियै देखै छियै जे कि फेर करोनाके आइबियै रहल अछि जगह जगह करोना सऽ पीड़ित हमहुँ सभ दू टा तीन टा डोज लगा चुकलो हेँ आब पता नहि जे कि फेर की हेतै नहि हेतै जगह जगहके बारेमे जे फल्लाँ ठाम ई भऽ गेलै